मेरे पसंदीदा अभिनेता है अक्षय कुमार मुझे वह इसीलिए पसंद हैं क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग जो है बहुत अच्छी लगती है वह बहुत ही टैलेंटेड टैलेंटेड अभिनेता हैं वह अपने सारे किरदार अपने अच्छे से निभाते हैं इसी कारण मुझे उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म जो मेरी है उनकी वो मुझे लगी है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी मुझे यह फिल्म अच्छी लगी है क्योंकि इन्होंने अपना जो किरदार है बहुत अच्छे से निभाया है इस फिल्म में बहुत ही अच्छी कॉमेडी भी करी है इन्होंने मैं जब भी यह फिल्म देखता हूँ मुझे उतना ही मज़ा आता है और मुझे यह फिल्म बहुत हसाती भी है क्योकि मेरी जो पसंद है कॉमेडी फिल्मस ज़्यादा मुझे अच्छी पसंद आती हैं तो इसी कारण मुझे इनकी यह वाली फिल्म भी बहुत अच्छी लगी है इसीलिए मेरे को यह जो अभिनेता हैं मेरे बहुत पसंदीदा हैं इसीलिए मैं अक्षय कुमार को पसंद करता हूँ